بایو گیس گائے کے گوبر اور پانی کے گارے پر ایروبک ڈیکمپوزر کے عمل سے تیار کی جاتی ہے ٹھنڈی جگہوں پر گائے کے گوبر کو ایک سستے تھرمل انسولیٹر کے طور پر دیہاتی مکانات کی دیواروں پر لائن لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بھارت میں دیہاتی کیڑوں کو بھگانے کے لئے گائے کے تازہ گوبر کو پانی میں ملا کر گھروں کے سامنے چھڑکتے ہیں مچھروں اور دیگر زہریلی مخلوقات جیسے بچھو سینٹیپیڈس سانپ وغیرہ کے لئے ایک محرک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے